ऊँचाई से डर यह एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे हमारे मित्र एवं मित्रगण एवं मैं एकबार अपने बचपन में पेड़ पर चढ़े हुए थे जिसके कुछ देर बाद मैं उस पेड़ से गिर गया जिस उस घटना के बाद से मुझे ऊँचाई से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा उस हादसे में मेरे हाथ पाँव टूट गए जिससे मुझे दो से तीन महीने लगे रिकवरी करने में और फिर उस हादसे के बाद मैं मैं और मेरा परिवार एकबार एक पर्यटक स्थल पर गए हुए थे एक पहाड़ी थी जहाँ पर चढ़ाई करनी थी उस पहाड़ी पर चढ़ाई करते समय मैं जब जब नीचे की ओर देखता तो मैं एकदम डर में और खौफ़ में आ जाता जिसके कारण मुझे वहाँ पर चढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था परन्तु मेरे परिवार ने मुझे मेरी सहायता की और मुझे और मुझे इनक़रेज़ किया उस चढ़ाई को कम्प्लीट करने में यह एक बेहद ही कॉमन सी चीज है जो कि हर मतलब बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे लोग इसको फ़ेस करते हैं इसे टेकल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने साथ किसी एक किसी भी फ़्रेन्ड को या किसी फ़ैमिली के साथ ट्रैवल करें जिससे कि आपको आप जब डर रहेंगे तो वो आपको करेज देगा आपको पकड़ेगा क्योंकि ऊँचाई से डर ऊँचाई से डर लगने पर हमारा ब्रेन घबरा जाता है हम घबरा जाते हैं और हमारा ब्रेन काम करना धीमे धीमे बन्द कर देता है जिससे कि हम वहाँ पर चक्कर खाकर गिर सकते हैं यह बेहद ही खतरनाक चीज़ है